आंनि फेभरेत लाइसि बिजाबनि मुङा जादों मुगानि साखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथफिस हिसाबै बोसोरफ्रोमबो दिहुनजाबोबाय थाग्रा लाइसिनि मुङानो जादों मुगानि साखि बे लाइयिसा बोसोरफ्रामबो बर' फरायसा आफादजों दिहुनजाबोबाय थादों बेयाव माल्ति लिंगुवेल बा बां रावारि राव बाहायनाय जायो बेयावहाय गोजाम गोदान लिरगिनिफ्राय जानानै गोबां आयदानि सुंद' सल' खिन्थिगासे फावथिना गोबां आयदाखौ लानानै जेरै फिक्सोनफोरखौ लानानै रन्सायनाय जारिमिनानो जा हारिमुवानो जा एबा गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ सरजाबजोबनानै बेयावहाय सानसुमै बिथांमोनहा गाव गावनि लिरबिदांखौ दैथाय हरनायजों बे लाइसिखौ सुजुनाय जायो बे बिजाबा आंनि फेभरेत जानायनि जाहोनफोरानो जाहैदों फरायसा समनिफ्रायनो बे लाइसिखौ आं फरायबोनो मोनदों बेयावहाय गोदान गोदान बिदै गोदान गोदान आयदा गोदान गोदान स्थाइलखौ लानानै लिरगिरिफोरनि गाव गावनि बिदैखौ फेसनखौ जोंनि सिगाङाव फोरोंनाय एबा फरायनो खाबु होनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेनि थाखायनो बे बिजाबखौ आङो आंनि बयनिख्रुइबो साबसिन एबा फेभरेत होन्नानै बे लाइसिखौ आं गनायनानै लायो